हलो परिवहन एजेंसी से बात कर रहे हैं हाँजी सर मैंने आपके यहाँ से अभी एक बार बुक कराई थी यस सर इसमें पहले ही आपका ड्राइवर बहुत देर के बाद आया उसके बाद बहुत देर से आने के बाद जब हम सफर प्रारंभ किए तो कार रास्ते में ही पंचर हो गई सर अब हम यहाँ पे पंचर भी नहीं बन रहा है और मुझे ज़्यादा देर हो रही है जाने के लिए और ये आपने कार भी कैसी भेजी है ना इसमें ए सी है ना इसकी सीट सही हैं सीट भी फटी हुई है और इस कार का हारन भी ठीक से नहीं बज रहा है ऐसे में मोड़ वाले रास्ते पर या तो किसी से भिड़ जाएगी कार अगर हार्न नही बजाएंगे तो जी सर लेकिन आपने तो पूरा पैसा लिया तो आप ऐसी सर्विस क्यों दे रहे हैं सर हाँ सर आप जो है जल्द से जल्द कोई दूसरी कार भेजिए मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है